جی ہاں مہمانوں کے ضیافت ہم بہت بہترین طریقے سے کرتے ہیں اور ہم اسے باعث فخر سمجھتے ہیں جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور جب ہمارے گھر مہمان آتا ہے تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے کا کھانا پکوان پکانے اور ان کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو کھانے میں جو بھی آئٹمیں اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے سب بنائی جاتی ہے میٹھے میں رس گلے اور اسی طرح شاہی ٹکرا وغیرہ بھی بنایا جاتا ہے تو مہمانوں کا پورا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بہترین سے بہترین کھانا ہمارے گھر کھا سکے